चिल्ड्रेन बुक जे छै से बच्चा के किताब छै आ अखन जे बच्चा के पढाइ होइ छै से प्ले इसकुल भऽ गेलैया प्ले इसकल मे बच्चा के की पढ़ाओल जेतै तऽ प्ले इसकुल जे भेलै से बच्चा के क्लासमे कोना जाए ओकरा की किताब हेबाक चाही केहन किताब होयबाक चाही से चिल्ड्रेन बुक जे छै से ओकरा देल जाइ छै पहिने जे पढाइ होइ छलैया से आ अखुनका जे पढाइ छै से दुनूमे बहुत फर्क छै अखन तीन साल के बच्चा अढाइ साल के बच्चा जाइ छै आ ओकरा जे छै से छोट छोट किताब देल जाइ छै डायरी टाइप छोटका छोटका डायरी जे होइया ताहि डायरी टाइपके किताब देल जाइ छै आ ओहिमे अल्फाबेट नंबर बुक आओर ओकर जे छै से दू तीन टा डिफरेंट बुक देल जाइ छै जाहि से कि ओ अक्षर के देख कऽ ओ चित्र के देखतै जे जेना अ सऽ छै तऽ अ सऽ अंगूर तऽ अ भेलै आ अंगूर के चित्र देल रहै छै अ आ कार आम होइ छै तऽ आम के चित्र देल रहै छै तऽ बच्चा के जॅं अ नहियो लिखऽ अबै छै तऽ ओ ई बुझि रहलैया जे अ सऽ आम होइ छै अ सऽ अंगूर होइ छै आ सऽ आम होइ छै तऽ एहि सब तरहक किताब छै चिल्ड्रेन बुक जे छै से बहुत उपयोगी बुक छै आ हम ओहिपर काज करै छी चिल्ड्रेन बुक बच्चा के शिक्षा लए बहुत बढ़िऑं चीज छै ओकरा आगू बढ़ेबा लए बहुत बढ़िऑं चीज छै इएह चिल्ड्रेन बुक छियै